बा जानुवारि नैरोजा जिबा स्नि फेब्रुवारि नैरोजा जिडाइन जिसे जुन नैरोजा जि जिबा आगस्ट' नैरोजा जिथाम नैजिबा डिसेम्बर नैरोजा जिद'